مقامی حکومت کے کچھ پالیسیاں ہیں جیسے ان پالیسیوں میں عام آدمی بیمہ یوجنا ای اسکالر شپ سانسد آدرش گرام یوجنا جن کا ناسک ضلعے پر بے حد نمایاں اثر پڑا ان اقدامات یا پالیسیوں نے ضلع کی مجموعی ترقی اور نمو کو اس طرح متأثر کیا ہے کہ پورا نظام اچھی طریقے سے ذرا بھی نہیں چل پا رہا ہے ضلع میں سرکاری دفاتر کے پیش کی جانے والی سرویس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہم ان کا ان کو اچھی طرح اپنی سروس کو وہ دینا چاہیے ان پالیسیوں کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ناسک ضلع کے عوام آگے بڑھ سکیں اور ہندوستان میں اپنا نام روشن کر سکیں یہ انہیں چاہیے کہ ہم ان پالیسیوں کو ختم کر کے جو ضلعے میں اچھی اچھی پالیسیاں ہیں ان کو دا فائز کریں اور سب بری پالیسیوں کو نکال کر ایک دم اچھا کام کریں